मेरे स्हाबै कन्नै जेह्का कम्म इत्थै साढ़े ज्यादा चलग ग्रांऽ थाह्रें ई ओह् ऐ साढ़े इत्थे दा लोकल जेह्का में आखेआ मतलब जेह्के इद्धर दे लोकल लोक रुट्टी बनांदे ना लोकल डोगरी रुट्टी ऐ ओह्दा बिजनेस अगर कोई ओह्दे ढाबे जियां इत्थै टूरिस्ट बड़ा आंदा ते टूरिस्ट बड़ा आंदा बैश्णो देवी उत्थे कोई हट्टी खोह्ली ओड़ै कोई अपनी लोकल इद्धर दी रुट्टी जेह्की ऐ उसी प्रमोट करचै ते ओह् हट्टी खोह्ली ओड़चै जित्थै इत्थे दी लोकल जियां ढोडा होई गेआ साग ओह् ते केह् आखदे उसी अंबल मंदरा एह् किश मिले ते ओह् ओह् ओह् बड़ा बिजनेस इत्थै चली सकदा ते दुए नंबर जियां इद्धर दी लोकल सब्जियां न इद्धर दा लोकल फरूट ऐ ओह्दी अगर ओह्दा अगर कम्म कीता जाए ओह् बड़ा ओह्दे ई तरक्की मिली सकदी ऐ कि कि इत्थे दी लोकल जेह्की देसी सब्जियां देसी ऐह्ले कन्नै बनी दियां उं'दा सुआद गै बक्खरा होंदा ते सारे लोक अज्जकल चांह्दे कि देसी गै चीज़ थ्होऐ जेह्की ऑर्गेनिक होऐ लोक तुप्पदे जाइयै ते ओह्दा बड़ा कम्म इत्थै चली सकदा बिजनेस ते ओह्दे बाद करेयाने दा लोक बिजनेस करदे करेयाने दा बिजनेस बड़ा इत्थै कम्म बड़ा चली सकदा जेह्दे कन्नै बड़ी तरक्की मिली सकदी लोकें गी ते करेयाने दे कम्मै गी कि के हर घर च खाने दी चीजां जियां आटा चौल दालां एह् चाहिदियां होंदियां हर घर दे बंदे गी चाहिदी ऐ ग्रांऽ दे बंदे गी चाहिदियां ते अगर अस एह्दा कम्म खोह्लचै ते एह् बी शैल चली जंदा एह्दे कन्नै बी बंदा शैल पैसे कमाई लैंदा ते कामजाब होई जंदा एह्रे इस कम्में ई कि के एह् कम्म गै ऐसा ऐ कि एह्दे ई सारें ईं जरूरत ऐ सारे दी जरूरत दा समान ऐ करेयाने दी हट्टी थ्होंदा ते कन्नै सब्जी बी रोज़ लोकें खानी दपैह्रीं शामीं सवेरे ते अगर लोकल सब्जी अस बेचचे ते ओह्दे कन्नै बी बड़ा केह् आखदे उसी बड़ी सफलता मिली सकदी ऐ